ہیلو ہاں جی

راوس فِش مِل جائے گی آپکو لیکن ابھی اِس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے میں آپ کو منگا دوں گا کوئی اور سی فِش لے لیجیے ہاں میرے پاس سنگھاڑا ہے روہو ہے اور پاپلیٹ ہے اور کئی قسم کی مچھلیاں ہے جھینگا ہے آپ کون سی لینی پسند کریں گے راوس تو ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں منگا دوں گا کیا کریں کیا بنائیں گے آپ راوس کا بون لیس ہاں بون لیس بھی مِل جائے گی لیکن ابھی ہے نہیں منگا دوں گا آپ کو کب چاہیے آپ کو ہاں دو تین دِن میں میں منگا دوں گا آپ کو ہاں سنگھاڑا مِل جائے گی آپ کو پاپلیٹ ہے نہیں

پاپلیٹ مِل جائے گی ہاں ہاں تو آپ دو تین دِن میں چاہیے تو میں آپ کو منگا دوں گا آپ میری شاپ پر آئیے جی آپ کو چھ سو میں کلو مِلے گی بون لیس وہ پانچ سو روپے پڑ جائے گی آپ کو بہت اچھی رہتی ہے فرائی کے لیے بہت ٹیسٹی بنتی ہے ارجنٹ چاہیے آپ کو میں کہیں اور سے منگا دوں گا وہ آٹھ سو روپے میں آپ شاپ پر تشریف لائیے گنجائش بھی دیکھ لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے